म्हाजी आजी आसली ती पयली सांगा आसली की पयली पोर्तुगीज आसले तांकां ती पाखले म्हणत आसली तसो म्हाज्या देडा सांगा की खूब खुबशे बरें नेता आसलेले देवा थोड्यांचीत बी नांवां मी घेता विश्वनाथ लवांडे टिबी कुन्ना टिबी कुन्ना आसलो तेणी कितलींशींच वर्सा आमच्या गोंया खातीर तो तुरुंगात रावलो फक्त आमच्या गोंयाक मुक्ती मेळोंक जाय म्हण तेणी कितलीशीं आपली वर्सां तुरुंगात काडली आनी तेंचें तें कंट्रिब्युशन आहा ते खऱ्यानीच गोंयाक पावलें तेंच्या खातीर आमचो गोवा मुक्त जालो आनी आतां आमी ह्या गोंयान रावता ते तो तेंच्यांनी दिल्लोलो गोवा आसा हें आमकां याद आसूंक जाय